हेलो हेलो हाँ यह हमारे यहाँ हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हमको मावा बाटी चाहिए तो आप कैसे व्यवस्था करेंगी कितना पंद्रह बीस लोगों का है मावा बाटी तो मिल कट तो आप है ना क्या कितने वह मूल्य कितना पड़ेगा उसका बीस लोगों के लिए चाहिए ठीक है ठीक है और यह हमको घी घी वाली चहिए घी मे बनवाना ठीक है और यह आप हमारे ये गुलमोहर सिटी है हमारा पता है ये गुलमोहर सिटी एक सौ सत् अट्ठारह नंबर यहाँ पर आपको भिजवाना है ठीक है ओके धन्यवाद